डांस डांस दे बारे च केह् सनांऽ कि डांस इक बड़ी अच्छी चीज़ ऐ डांस अज्ज उ'ऐ करदा जेह्ड़ा बंदा खुश होंदा ऐ ठीक ऐ ठीक ऐ जेह्ड़ा बंदा दुखी बंदा ओह् डांस करी सकदा ऐ मन मन निं करदा इं'दा मन खुश च हो उसी डांस होंदा ऐ ते अस निक्के निक्के होंदे हे जिसलै साढ़े डैडी कोई चीज़ साढ़े फेवरेट चीज़ लेई औंदे हे अस किन्ना खुश होइयै डांस करदे हे ठीक ऐ नच्चदे हे इ'यै गै कि अस डांस बड़ा गै इम्पॉर्टैंट होई गेदा ऐ अज्ज ते तुसें ई सनांऽ निक्के निक्के बच्चे डांस सिखदे डांस अकैडमी च जा दे कैह्ली जा दे अजकल बहुत गै लेवल हाई बड़ा बड़ा लेवल हाई चली गेदा कि अजकल कम्पीटिशन होआ दे डांस दे टीवी च डांस शो आवा दे लोकें करदे पैह्लें पैह्लें केह् करदे के डांस इ'यां गै मतलब डांस दा नांऽ निं होंदा पैह्लें इ'यां गै नर्तक होंदे हे अपने अपने कल्चर होंदा डांस दा अस ते अज्ज दे जमानै बिच डांस ते कम्पीटिशन बनी गेदा ऐ ठीक ऐ डांस दे टीवी शो बिच कम्पीटिशन होंदे ओह् उद्धर जम्मू दे मतलब हर इक जगह दे औंदे होर जेह्ड़ा कम्यूलिटी डांस होंदा इक कम्युनिटी होंदी ना साढ़े जम्मू दा कम्युनिटी डांस केह्ड़ा ऐ डोगरी कुड्ड डांस होर बी बड़े सारे डांस ऐ जेह्ड़ा डोगरी डांस ऐ बड़ा फेमस डांस ऐ साढ़े जम्मू कश्मीर दा कश्मीर दा कश्मीरी डांस अपने अपने स्टेट दा अपने अपने डिस्ट्रिक्ट दा अपना अपना डांस ऐ ठीक ऐ दिल्ली च जि'यां पंजाबियां दा दिक्खो पंजाबी डांस अपना अपना दिक्खो ठीक ऐ डांस दिक्खो बड़ा गै अच्छा अच्छा डांस कन्नै इक ते बंदा फिट्ट रौंह्दा ऐ डांस उ'ऐ बंदा करदा जेह्ड़ा फिट्ट ऐ डांस बिच बड़ी गै एनर्जी चाहिदी होंदी ऐ ठीक ऐ बड़ी गै फिटनेस चाही दी होंदी ऐ डांस दी बड़ा गै अच्छा चीज़ ऐ ते हून में तुसेंगी सनान्ना कि डांस जेह्ड़ा साढ़ा जम्मू दा डांस ऐ डोगरी डोगरी डांस केह्ड़ा कुड्ड डांस जेह्ड़ा कुड्ड डांस ओह् केह् करदे देवते दे अग्गें बी करदे जेह्ड़े देवते जेह्ड़ा जिसलै अस मनान्ने होने देवते साढ़े चौकी लैंदे खुश होंदे ते उं'दे अग्गें बी डांस करदे देवते ते डांस इक बड़ा गै अच्छा चीज़ ऐ ठीक ऐ ते एह् सारें लोकें करना चाहिदा ऐ ते हून जि'यां कि कंपीटिशन होंदे बड़े बड़े डांस दे हर डिस्ट्रिक्ट दे औंदे आडिशन उड़िशन लैंदे ते डांस करदे केह्ली करदे डांस अपना खुश ऐ ते डांस दा मीनिंग ऐ खुश रौह्ना जेह्ड़ा बंदा खुश होंदा ओह् डांस करदा ठीक ऐ डांस ओह्दे पिच्छें मैह्नत चाहिदी मैह्नत चाहिदे डिस्पलिन चाहिदे ठीक ऐ